मैडम जी जै माता दी जै माता दी मैं यहां बैश्णों देवी आया हूं

तो मीं पता लग्गेआ जे तुस इत्थे टूरिस्ट गाइड ओ हैं तो में इस बारे च जानना चाह्न्नां कि इत्थे रौह्ने आस्तै केह्ड़ी अच्छी ऐकोमोडेशन ऐ बड़ी मैंह्गी बी नेईं होऐ बड़ी सस्ती बी नेईं होऐ मतलब ऐ अच्छी ऐकोमोडेशन हां जी अच्छा हां मेरा चार पंज दिन दा प्रोग्राम ऐ उस बारे च तुस मिगी तुस इ'यां थोह्ड़ा गाइड करो कि में इत्थे केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् ऐ केहड़े मंदर न दिक्खने आह्ले न केह्ड़ी चीज ऐ दिक्खने आह्ली होर हां जी बैश्णो देवी ते जाना ई जाना ऐ जी हां जी हां जी अच्छा ठीक ऐ हां जी हां जी हां जी देवा माई उयै ना जेह्ड़ा मतलब ओह् इक में कताब पढ़ी दी ऐ ओह्दे लिखदे दा पैह्ला दर्शन कोल कंडोली दूआ देवा माई उ'यै ना देवा माई अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो बौह्त बौह्त शुक्रिया जी मै तुसी गाइड करने दा ते बाकी कोई जरूरत पौह्ग ते में तुसेंगी जरूर तकलीफ देङ जै माता दी